جی ہاں کچھ بنیادی ڈھانچے یا نقل و حمل سے متعلق چیلنجس ایسے ضرور ہوتے ہیں جو قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے وقت درپیش آتے ہیں اکثر مسائل میں شامل ہیں ٹوٹے پھوٹے یا یا خراب راستے کئی دہی یا دور دراز علاقوں میں سڑکیں کافی کافی خستہ حال ہوتی ہیں جس سے سفر مشکل اور وقت طلب ہو جاتا ہے عوامی ٹرانسپورٹ کی کمی چھوٹے قصبوں میں اکثر بس یا ٹرین کی سہولت محدود ہوتی ہے جس سے بر وقت سفر کرنا دشوار ہو جاتا ہے